जीअं त मूंखे पंहिंजो रंधिणो कंहिं सां गॾु बीहु करे विराइण सुठो लॻंदो आहे कोई वे वेठो हूंदो ॿीठो हूंदो हुनखे मां चवंदमि भाई इहे कुझु मूंखे कटे ॾे त मां ठाहींदी थी वञा ऐं हुन सां गॾु ॻाल्हाइण बि थी वेंदो आहे ऐं टाइम पास बि सुठो थी वेंदो आहे ऐं रंधिणे में ॿ माण्हू ॿीठा हूंदासीं कुझु कहिड़ियूं ॻाल्हियूं कंदासीं कुझु ठाहियण जूं कुझु ॿियूं ॻाल्हियूं त टाइम पास बि सुठो थींदो ऐं कमु जो कमु बि जल्दी थी वेंदो आहे